हलो मूंखे हिकिड़े सोशल मीडिया मां हेल्थ चेकअप इनवाइट मोकिलियो वियो आहे त मां इहो थी ज मूंखे घणेई सारा इलाही सारा प्रोब्लम आहिनि जीअं की चक्कर था अचनि मुंहिंजो ब्लड प्रेशर आहे रहंदो आहे मूंखे गोॾनि में सूर आहे एंज़ाइटी थी थिए चक्कर था अचनि त हिन बाबति मूंखे ॿुधायो की तव्हांजो पैकेज़िस छा आहिनि ऐं कॾहिं तव्हांजा माण्हू कहिड़े टाइम ते कंविनीएंट आहिनि ब्लड ब्लड टेस्ट करण लाइ ऐं छो त मां हुते अची नथी सघां त तव्हांखे मूंखे मुंहिंजे घर मोकिलिणो पवंदो मां एड्रेस मोकलियावती ऐं तईं मूंखे अपोंटमेंट ॾियो मां अची कोन्ह सघंदसि तव्हांखे मूंखे माण्हू मोकिलिणो पवंदो